आंनि गोसोखांथाइ गेलेमु गेलेनायानो जादों फुटबल बे फुटबलाव थावजेन नाइनथिन के डि एस ए फिल आव जों बयबो जोलुर जोनो थाङोमोन बे जोलुर जोनो थांनायाव जोङो बिराद फुटबल गेलेनो फुंनि सादथाबाजिनिफ्राय जों फुटबल खौ बिदिनो फुटबल खौ फ्रेगथिस खालामोमोन आरो जोङो फैफिननानै न'आवनो थायोमोन आरो सानसेखालि समाव आरो जोङो आङो आंनि बिनानावजों फुरटबल खेला नायनो थांदोंमोन के डि एस ए आव बेनो आंनि लाइफ नि साबसिन मोजां नुथायमोन बे नुथायाव बयबो कक्राझार डिसट्रिक नि मानसिफोर लैहोर लैहोर बे के डि एस ए आव लैहोर लैहोर मानसिफोर जादोंमोन आरो बे फुटबल गेलेनायाव बिराद मानसिफोर थिखिथ बो लानानै हाबनाय जायो आरो बियो बे फुटबलाव जों आं नायनो थांनायाव बाहाय बिराद गिदिर जाब्र'बथाइ जादों बे जाब्र'बथाइआ जाबाय खारेन थांनाय बे खारेन थांनाया जाबाय जेनेरेट'रा थिग नङामोन बे फुटब लावनो बेनफ्रायनो बे फुटबल गेलेनायाव आंनि आंनि गोसोआ बे फुटबलाव जोबोद गोसो नांथावना जादों बे गोसो नांथायनाया जाहैबाय फुटबल आनो आंनि साबसिन फुटबल गेलेनायनि